हा मूंखे डांस जो शौक़ु आहे ऐं मां डांस जी रीलूं ॾिसंदी आहियां ऐं डांस ई मुंहिंजो पसंदीदा आहे मां जॾहिं बि फोन हलाईंदी आहियां त कहिड़ी बि ऐप में मां डांस ॾिसंदी आहियां डांस में मूंखे कथक सभिनि खां सुठो लॻंदो आहे मां कथक जे वीडियो ॾिसंदी आहियां ऐं उन रील खे सेफ बि कंदी आहियां मां उन रील खे ॾिसी ॾिसी ख़ुदि घर में बि डांस कंदी आहियां ऐं कथक मुंहिंजे मन खे प्रभावित तो करे कथक मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां हुन में रीलूं ॾिसी ॾिसी करे होशियार बि थी आहियां मां त अॼुकल्ह जी पीड़ी खे इहा ई सलाह ॾियणु चाहिंदी आहियां कि सभिनि खे कुझ न कुझु अचिणो खपे हिन करे मूंखे डांस सभिनि खां वधीक वणंदो आहे ऐं मां डांस जी तयारी बि कंदी आहियां मां रील खे ॾिसी पंहिंजो डांस कंदी आहियां ऐं वीडियो बि ठाहींदी आहियां तंहिंखे मां अपलोड बि कंदी आहियां ऐं मुंहिंजी बि वीडियो माण्हू ॾिसंदा आहिनि मुंहिंजा पसंदीदा डांसर कथक वारा आहिनि जेको कथक डांस करणो आहे हुन खे मां ॾिसंदी आहियां ऐं मां बि कथक कंदी आहियां